आबाद खालामनायाव बाहायनाय गुबुन गुबुन आयजेंफोर जेरै गिबियावनो जोङो आबाद खालामनो थाखायहाय मोनसे हाखौहाय थामथिम खालामनोब्ला जोङो सिगाङावनो सिखा खंखाय नांगौ बे सिखा खंखायजों जोङो हाग्राखौ एवस्रांनानैहाय आरो बेखौहाय जोङो हासिनि एबा हुखेन एबा खालारिफोरजोंहाय जोङो जमा खालामनानैहाय जोङो बेखौ सावगारो आरो माखासे मुराफोरखौहाय जोङो खदाल एबा रुवा सिखा लानानैहाय जोङो बेफोरखौहाय जोङो जावफैयो आरो बेनि उनावहाय जोङो ट्रेक्टरजोंहाय मोसौजोंबो सोरबा सोरबा हालेवो दाबो सिगांनि समावथ' फ्राय मेशिननि जुग नङामोन मोसौजोंनो हालेवोमोन एबा नांगोलजोंनो हालेवोमोन दंफांनि नांगोलजोंनो हालेवोमोन नाथाय दा समजों लोगोसे बैग्यानिग जुगावहाय जोङो फ्राय ट्रेक्टरजों हालेवनायखौहाय जोङो नुनो मोनो जेब्ला ट्रेक्टरा हालेवखांबाय जोङो बेयाव थानाय माखासे हाग्राफोरखौहाय जोङो हासिनिफोरजोंहाय जोङो हायथुमो हासिनिजों हायथुमनानै जोङो बेखौहाय जोङो सावो सावखांनानैहाय जोङो बे हाखौहाय जोङो सोरबा सोरबा आरोबाव मोसौजों हालेवफ्रामनानैहाय बेखौ फ्लेन खालामो मै होनानै हाथरफोरखौ गुब्रु होयो आरो मै होखांनानै जोङो जेब्ला फ्लेन खालामबाय बेखौहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो आबाद खोख्लैयो सोरबाबा ओरैनो फोज्रावनानैहाय ओरैनो बैजोंहाय मै होयो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो नांगोल थुख्रा लानानैहाय बेजोंहाय लाइन लाइन सिन बोनानैहाय जोङो आबादखौहाय जोङो खोलैनो हायो बिसेसखै जोङो आलुआ फोजाया बेनिखायनो आलुखौहाय लाइन बोनानैहाय गायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो जोंनि थाखायहाय बे माखासे आबाद मावनाय समावहाय गोबांथार आयजें आयलाफोरबो नांगौ जेब्ला जोङो आबादखौ खोख्लैखांबाय गांसो जायो बे गांसोखौ दांनो थाखायहाय जोंनो माखासे मेशिनफोरबो नांगौ जानानै फैयो गोबां हाथाय थानाय हुखेन बा हासिनि बेजोंबो जोङो गांसोखौहाय जोङो हायथुमनो हायो एबा गांसोखौहाय जोङो फोजोबस्रांनो हायो आरो आजिखालि जोङो नुनोबो जाहैबाय बिग्यानिगफ्रा दिहुननायखौहाय जों नुनो मोनो जाहैबाय जे बे लाइनावहाय रज'नाय हाग्राफोरखौहाय हन्दा मेशिनफोरजोंहाय फिसा फिसा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसेसखै जोंनि गामिफ्रावहाय खनथाजों दांनानैहाय बे हाग्राफोरखौहाय जोङो फोजोबनो हायो